میرے پسندیدہ اردو ادبی کرداروں میں سے ایک امراؤ جان ادا ہے جو مرزا ہادی رسوا کے مشہور ناول امراؤ جان ادا میں موجود ہے یہ کردار اپنی پیچیدگی گہرائی اور انسانی جذبات کی سچی عکاسی کے باعث بہت منفرد اور قابل تعریف ہے امراؤ جان کی کہانی ہمیں نہ صرف ایک خاتون کی زندگی کی جدوجہد اور مشکلات سے روشناس کراتی ہے بلکہ ہمیں اہم انسانی قدروں اور سبق بھی سکھاتی ہے امراؤ جان ادا کی تعارف امراؤ جان ادا کا کردار ایک طوائف کا ہے جو لکھنؤ کی تہذیب و ثقافت کی عکاسی کرتا ہے یہ کردار ایک نازک بچی سی ہے ایک مضبوط عورت تک کے سفر کو بیان کرتا ہے امراؤ جان کا اصل نام امیرن ہوتا ہے جو اغوا ہو کر ایک کوٹھے پر پہنچتی ہے اور وہاں سے امراؤ جان ادا کے نام سے مشہور ہو جاتی ہے امراؤ جان کی خصوصیات اور ان سے سیکھی ہوئی باتیں خود داری اور خود مختاری امراؤ جان کی خود داری اور خود مختاری اس کی شخصیت کا اہم پہلو ہے وہ اپنے خیالات سے لڑتی ہے اور اپنی شناخت کو برقرار رکھتی ہے یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں خود داری کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے ہمت اور مضبوطی امراؤ جان نے اپنی زندگی میں بہت سی مشکلات اور تکالیف کا سامنا کیا مگر کبھی ہمت نہ ہاری اس کی مضبوطی اور عزم ہمیں زندگی کے چیلینجز کا سامنا کرنے کا حوصلہ دیتا ہے فن اور ہنر امراؤ جان نے نہ صرف خوبصورت امراؤ جان نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ وہ ایک بہترین شاعرہ اور گلوکار بھی تھی اس کا فن اور ہنر اس کی شخصیت کا ایک اہم حصہ تھا جو اسے دوسروں سے ممتاز کرتا تھا اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے ہنر کو پروان چڑھانا چاہیے اور اس کا بہترین استعمال کرنا چاہیے زندگی کی حقیقتیں امراؤ جان کی کہانی میں ہمیں زندگی کے تلخ حقیقتوں سے روشناس کراتی ہے یہ کردار ہمیں احساس دلاتا ہے کہ ہر انسان کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے اور ہمیں کسی کے بھی ظاہری شکل یا پیشے سے اسے جانچنے سے گریز کرنا چاہیے دلچسپ واقعہ ناول کے ایک دلچسپ واقعے میں امراؤ جان اپنی شاعری کا مظاہرہ کرتی ہے یہ محفل اس کی زندگی کا ایک اہم موقع ہوتا ہے جہاں اس کے فن کی تعریف ہوتی ہے اس کے اس کے اشعار اور اندازِ بیان محفل میں موجود سب لوگوں کو متاثر کرتے ہیں اس کے محفل میں اس کی فنکاری اور شعری صلاحیتوں کی تعریف ہر شخص کرتا ہے جو اس کی عظمت اور فنی مہارت کو واضح کرتا ہے یہ واقعہ امراؤ جان کے عزم اور اس کے فن کی مہارت کو اجاگر کرتا ہے کتاب کا پسِ منظر امراؤ جان ادا کو مرزا ہادی رسوا نے اٹھارہ سو ننانوے میں لکھا تھا اور یہ کتاب لکھنؤ کی ثقافت اور تہذیب کی عکاسی کرتی ہے امراؤ جان کی کہانی ایک طوائف کی زندگی کی پیچیدگیوں اور اس کے فن کی دنیا کو پیش کرتی ہے یہ ناول نہ صرف ایک ادبی شاہکار ہے بلکہ اس میں سماجی مسائل اور انسانی جذبات کی گہرائی کو بھی بخوبی پیش کیا گیا ہے نتیجہ امراؤ جان ادا کا کردار اردو ادب کا ایک بہترین نمونہ ہے جو ہمیشہ قاری کے دل و دماغ میں زندہ رہتا ہے اس کردار کی خود داری ہمت فن اور زندگی کی حقیقتوں سے نبرد آزما ہونے کی صلاحیت ہمیں زندگی کے مختلف پہلؤوں کو سمجھنے اور ان سے سیکھنے کا موقع فراہم کرتی ہے امراؤ جان ادا کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں ہمیں اپنی خود داری اور عزم کو برقرار رکھنا چاہیے اور اپنے ہنر کو بہترین طریقے سے استعمال کرنا چاہیے